اُردو زبان بہت پیاری زبان ہوتی ہے اِس زبان میں بولنا بات کرنا اور اِس زبان کی کتابیں پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ میری ریاست کے علاقائی بولیوں سے تھوڑی بہت مختلف بھی ہوتی ہے کیوں کہ ہمارے علاقے میں آسامی بنگالی ملیالم اور بھی دیگر کئی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اِن سب کے باوجود اُردو زبان کا پڑھنا لکھنا اور بولنا عام لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ اُردو زبان کی بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا ہوتا ہے اُردو زبان کی تاریخ بہت پُرانی ہے اور اِسی زبان کی چاشنی اور شیرنی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی زبان پر سر چڑھ کے بولتا ہے اِس زبان کی شعر و شاعری اِس زبان کی ثقافت اور اِس کی تہذیب بہت ہی اعلیٰ ہے